آپ کا سوال ہے کہ آپ کے میرے پاس ایسے اجزاء جس کو جن کو اپنے پکوان میں شامل کر کے ذائقوں کو اور مزیدار بناتی ہوں تو عموماً سبزیوں میں جو ہے کڑی پتہ وغیرہ ڈال کر اور پھر اس پر لہسن ادرک اور پیاز وغیرہ کا تڑکہ ڈالتے ہیں تو اور بھی زیادہ وہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اور چکن وغیرہ جب شوربہ بناتی ہوں تو تو شوربے میں جو ہے جو بنا جو شوربہ بناتی ہوں تو اس میں دہی وغیرہ ڈالتی ہوں تو اور بھی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے یا پھر جائفل جاوتری اور جو گرم مسالے ہوتے ہیں ان کو پیس کر اگر ڈالیں تو اور زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اور پھر جو ہے کہ اگر آپ آپ ڈرائی فروٹس وغیرہ ان کو پیس کر ڈالیں کھانے میں تو اس سے زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہیں اور دال وغیرہ میں لہسن پیاز ادرک وغیرہ کا تر تڑکہ لگر لگا دو تو اور بھی زیادہ ٹیسٹی ہو جاتی ہیں